पेंटिंग में रंगनि जो सभिनी पंहिंजो पंहिंजो महत्वु आहे जीअं त अगरि पाणि कहिड़ी सीनेरी था ठाहियूं हुन में अगरि नदी समुंड ॾेखारिणो हुजे त हुन में पाण खे आस्मानी बिलू या समुंडनि में साओ रंग खपे जंहिं पाणि वटि साओ रंग न हुजे ऐं पाणि ॻाढ़े रंग जो ॾेखारे ॾि सघूं त उहो समुंड समुंड न लॻंदो हिन अनुसार सभिनी रंगनि जो पंहिंजो पंहिंजो विषेश महत्वु आहे पाण खे वणु टिणु ॾेखारिणा हुजनि हुन में बि साओ रंग खपे त ज़रूरी पाणि वटि साओ हुजे त ई पंहिंजी सीनेरी ऐं सीनेरीअ में निखार ईंदो इअं लॻंदो त जीअं असांजी सीनेरीअ में जान अची वेई आहे पाण खे किथे प्यार भरी सीनेरी ठाहिणी हुजे हुन में गुलाब जा गुल ठाहिणा हुजनि त गुलाबनि जे गुलनि लाइ पाण खे गुलाबी रंग खपे त गुलाबी खपे ॻाढ़ो रंग खपे त ॻाढ़ो खपे जे हुन में पाणि गुलाब जे गुल में बिलू रंग कंदासीं गुलाब जे गुल में साओ रंग कंदासीं त हुनजो मान न पिए अपमान थी वेंदो जंहिं कला खे असांखे ॾेखारिणो आहे उहा असां बिना सही रंग जे कलाकारी पंहिंजी शइ में न ॾेखारे सघंदासीं त अगरि कंहिं कलाकार खे पंहिंजी कलाकारी पेंटिंग ज़रीए ॾेखारिणी आहे ऐं हुनखे हुनजी पेंटिंग जी शान वधाइणी आहे त हुन पेंटिंग में जंहिं महिल जे को रंग खपंदो हुजे हुनखे ओॾी महिल हुनजो ई इस्तेमालु करिणो पवंदो न त त कहिड़ो बि रंग के में विझी कहिड़ो बि रंग कंहिं में विझी पंहिंजी कलाकारी कलाकारी न पर हिकु ख़राबु पेटिंग थी सघे थी ऐं उहा पेंटिंग शायदि कंहिं खे पसंदि न बि अचे त इनकरे पेंटिंग में रंगनि जो सभिनी जो पंहिंजो पंहिंजो महत्वु आहे बिना रंगनि जे चित्र कलाकार कलाकार न ॻणाए सघिबो इनकरे रंग जेॾी महिल जे को खपे उहो त ओॾी महिल खपे ई खपे